एतय ई प्रश्न उठि रहल अछि जे अपन भाय बहिनक सङ्ग कोन तरहे प्रेम भाव रहक चाही हम भाय आ बहिन तऽ एक्के बापके एक पुत्र एक पुत्री छी समानता अछि बचपनसँ भाइए बहिन सङ्ग खेल धूपिके पैघ बनलहुँ आ एकदोसरके प्रेम भाव रहल जखन बहिन वयस्क भऽ जाइत छथिन तऽ ई ईश्वरीय देन अछि जे शादी विवाह आवश्यक होइत छै जखन शादी विवाह बहिनके भऽ जाइत छनि तऽ भायके सम्बन्ध आओर अटूट भऽ जाइत छै कियाक तऽ जे सभदिन लगमे रहैत छलीह ओ आइ दूर जा रहल छथिन ओहि दूर गेलाके बाद जे सम्पर्क तऽ कम रहैत अछि लेकिन ह्रदय जे प्रेम अछि से हुनका सङ्गे बान्हल रहैत अछि ओ प्रेम कहियो टूटयवला नहि छै एक आदर्श परिवारके लेल भाय बहिनके सम्बन्ध अति मधुर मानल जाइत अछि भाय बहिनमे भिन्नता एतय प्रश्न आयल अछि लेकिन भिन्नता तऽ नहि ओकरा सङ्गे मधुर सम्बन्धे रहैत अछि तऽ आइ धरि भाय बहिन सङ्ग भिन्नता नहि भिन्नता इएह जखन शादी भेल हुनकर विवाह भेल तऽ ओ दोसर घर चलि गेली तऽ उएहमे कनि आबि जाइत छै लेकिन ह्रदयमे जे प्रेम बहिनके प्रति भायके रहैत छै आ भायके प्रति बहिनके रहैत छै ओ अटूट सम्बन्ध होइत छै